आङो रेसिपिखौ थि थि नायनानै सङा संनायनि सिगां नायग्रोनानै लायो आरो जाय जेरै मोजां मोनो बेबायदि सङा मानोना आं संनाया एसे आलादायै जायो मानो होनब्ला जोंनाव सोरनिबाफ्राय नायनानै संनाय बायदि गासै मस्ला मस्लिफोर थाया ओंखायनो आरो बिसोरनि संनाय स्टाइला आलादा जायो आरो आंनि संनाय आलादा जायो आङो आङो आं जोरै मोजां मोनो बेबायदिसो सङो आरो जाय जाय जेबायदि माने ओंख्रि सङो बेबायदि सेम गासिनाबो जाया आरो टेस्टाबो आलादा आलादा जायो आं जोरै संनायनि सिगां गासै नांगौ मुवाफोरखौ रेडि खालामनानै लायो बेनि उनावसो सङो आरो गासैनि संनायनि संनायनि संनाय संनाय हुदाया आलादा आलादा जायो